नलके पानि तऽ हमरा अखन तक नहि भेटल अछि हमर महल्लोमे नहि गेल हन आ बाइ द वे कहुँ कहुँ नलके पानि मिलल तऽ पियबाक लेल शायदे रहल अक्सर पानिमे पिअर पिअर मटमैला कोनो कोनो चीज मिलल पानि मुँहमे लय लायक नहि भेल आ बहुत जगह अखन तक नलके पानीके उपयोग लोग नहि करि रहल छथिन पानि बिल्कुल गन्दा निकलय छथि मुश्किलसँ अगर कहीँ मिला जुलाकऽ कहल जाय तऽ पाँच परसेन्ट नल ही एहन मुश्किलसँ होयत जे पीबाक लेल भए सकैए ई हमरा अन्दाजए लगभग